सगल्यांत पयलीं सांगचें म्हटल्यार आमच्या कोंकणी धर्मान भरपूर म्हणजे कोंकणी हितून भरपूर पद्दती आसा हांव म्हाका किदें याद जाता पळय तें थोडक्यांत सांगपाचो प्रयत्न करता फस्ट टायम म्हटल्यार आतां दोन तरांचीं लग्नां जाता सयरीगत आनी लव मॅरेज लव मॅरेज आसता पळय तितून सगल्यान डायरेक्ट थारयता लग्न लायता सगलें पटापट सोंपता पण सयरीगतीन तशें जायना सयरीगतीन किदें आसा पयलीं कोणूय सांगता हा अमके कडेन चेडो आसा चेडूं आसा तांकां पळोवपा वता मागीर तांकां पसंद पडली एकामेकाक म्हणटगीर तांच्यो पत्रिका घेता पत्रिका जुळटा गाय पळयता कितले गूण जुळटा काय पळता देवाचे उतर घेता जर देवानूय मान्यता दिली गुणूय पटले की चल जा अशें म्हणून जाल्यार मागीर सगलो प्रोसेस स्टाट जाता मागीर न्हवरेकारां व्हंकलेगेर वयता थारोपाक ठरोपाक वयता तेन्ना यत्न हॉल जाय हॉल खंयचो मागीर म्हूर्त मागीर किदें किदें लग्नाक जाय किदें देवण घेवण तें सगलें उलयतात तें जालें म्हणटगीर मागीर लग्नाची तारीक थारोवन सगलें जालें म्हणटगीर तें सोंपलें मागीर लग्नाचो दीस येता लग्नाच्या दिसा व्हंकलेकार जावं न्हवरेकार म्हणजे सगली पद्दत करची पडटा सगल्याक विडो दवरून सगलें हें करचें पडटा फस्ट आमच्या हितून पद्दत जाता म्हणटा ती हें करपाची किदें सांग साकरपुडो पयलीं साकरपुडो जात आमचो साकरपुडो जालो की हळद जाता हळद जालें की लग्न जाता लग्न जालें की हळीपदर जाता हळीपदर जालो की लास्ट आमचें पांचा दीस जाता मागीर लग्नाचो सगलो हें कार्यक्रम सोंपलो फस्ट आमी साकरपुडो जालो म्हणटगीर हळद करता हळदीक खूब तरांचें हें आसता खूब तरांचे रिच्युअल्स आसता हें जें न्हवऱ्याची उश्टी हळद आसा ती हाडुनूच हांगा व्हंकलेक लावची पडटा जेपरेन न्हवऱ्याची हळद जायना व्हंकलेची हळद लावपाक मेळना किद्या आमकां ती जाय आसता न्ही ती लायल्या उपरान हळद तेजी जाली की मागीर व्हंकलेक व्हंकलेच्याच मामान न्हाणूचें आसता तें कशें जिन्याच्यो चार बडयो बांदून बेश्टें सूत बांदून इल्लोसो माटोव सो करता व्हंकलेक तितून दवरता आनी व्हंकलेच्या मामान मागीर ताजेर उदक पयलीं घालचें पडटा मागीर बाकीच्यांनी घालपाचें तेन्ना कसलेंय उदक सुद्दां घालता झेलाचें सुद्दां घालता हाडून फ्रिजांचें मागीर तिका मामानूच हातीक धरून जाल्या उबारून माथ्या हितूतसून माटवासून भायर काडचें पडटा मागीर व्हंकलेक न्हाणोवन बिणोवन मागीर सगलो हें करता भितर आमची जाणटी नेणटीं आसता तीं मुसळ दायटा मुसळान कड्डण कांडटा मागीर म्हूर्ता म्हूर्त पुजेक लायता म्हुर्ताचे नाल्ल पुजेक लायता तें सगलें जाता मागीर हुटी बिटी भरून हळदीचो प्रोसेस सोंपता दुसरे दिसा मागीर लग्नां जाता लग्नाचे मागीर किदें दुसऱ्या दिसा हा हळद जाले की ताच्या दुसऱ्या दिसा लग्नाक किदें व्हंकल बरी न्हेसोवन नटोन थटोन ते करतात आनी न्हंवरो आसता तो बरो बाशींग बांद सामको गाजा वाजेत बँड बीन हाडटा आनी सगल्या देवाक विडो दवरतात घराच्या देवाक विडो दवरता जाणट्यांक पांय पडटा आनी भायर सरता माटवान वचपाक लग्नाक हॉलान वचपाक नाजाल्यार लग्नाच्य माटवान थंय मागीर पद्दतशीर लग्न लायतात शुभमंगल सावधान म्हणून लग्न जाता लग्न जालें आनी तेच म्हूर्त काडलेलो आसा त्याच म्हुर्तार लग्न लायता मागीर कन्यादान करता आवय बापूय मागीर भाव व्हंकलेचो ल्हायो घालता ते सगलें जावन वता मागीर आसता मागीर घरा येता घरा हाडलें की व्हंकलेक डायरेक्ट न्हवऱ्यागेर भितर घेयना दार धरता दार धरता आनी दार धरपाचेर उखाणो घेवनूच व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक भितर घेतात व्हंकल मागीर घोवाचें नांव घेवन उखाणो घेता उखाणो जालो म्हणटगीर मागीर भितर येवन सगलें पद्दत दातें बी दायळेळें आसता व्हंकलेक मांडयेर बी घेवचें आसता तें सगलें करता तें जालें म्हणटगीर मागीर आसता मसाल्याचें जेवण व्हंकलेन न्हवऱ्याचे पळय धेडे आसता ताका मसाल्याचें जेवण वाडचें पडटा शितान बरोच मसालो घालता आनी ताका वाडटा तेन्ना पळय मजा येता ती बरीच मजा येता सारकी हांसून मरपाचें इतली मागीर जालें मागीर लग्नाचो दीस जालो मागीर परत ताज्या दुसऱ्या दिसा मागीर लग्न जालो की नेक्स्ट डे तांकां हळीपदर आसता हळीपदराक उदक घेता उदकान मुदी घालता आनी त्या उदकान हात घालून न्हवऱ्यान आनी व्हंकलेन ती मुदी सोदची आसता कोण पयलीं सोदता तो जिखता मागीर ताज्या नंतर आसता किदें तांच्या माथ्यार उदक घालून तांकां भिजोपाची दोगांकूय व्हंकले न्हवऱ्याक तेन्ना आयसाचें उदकशें शेणाचें उदक दूद किदें हळडीचें उदक कसलें मेळटा तसलें हाडून तांकां नाका करता मागीर तीं न्हांवन धुवन भितर येवन मागीर देवाक परत व्हडल्यांक सगल्यांक पांय पडटात आनी भितर सरतात हळीपदराचो कार्यक्रम हेतून सोंपता मागीर येता लास्ट एक चार पांच दिसांनी केन्ना पांच दीस फावता पळय सुटी बिटी सगळ्यांक आसता पूण रोकडेंच हा तेन्ना पांच दीस थरयता पांच दीस म्हटल्यार न्हवरेकारान व्हंकलेकारांगेर वचपाचें बरें नुस्त्याचें जेवण बीन करता न्हवरोय बी थोडें व्हरून दिता हा जेवणाक नुस्तें बी व्हरून दिता मागीर तें आसता मागीर तें बरें जेवन खाता तेन्ना थंय एक मोट्टी गजाल आसा हांसपाची म्हणजे कितें कसली सांग न्हवरो पळय बूट घालून वता ते बूट व्हंकलेची भयण नाजाल्यार व्हंकलेक रावल्ली ती धेडी ती लिपोवन दवरता बूट आनी जेन्ना न्हवरो सगलें करून वयता तेन्ना मजा येता ती तेन्ना ते बूट कोण लिपोवन दवरता तेणी न्हवऱ्याचे पांय बी सगले पुसून धुवन ते बूट ताका घालचे आसता आनी बेश्टें घालचे न्ही हा धेडी पळय सांगता पळय तितली अमावंट दिवची पडटा धेडयेन सांगलें पन्नास हजार जाल्यार ताजें मागीर वांटपण करून करून न्हवऱ्या कडेन ताकना जाल्यार थोडे तरी न्हवऱ्यान ते दिवन वयचे आसता पूण वयचे पयलीं न्हवऱ्याकूय सगल्यां जाणट्यांक थंय पांया पडून तांच्या हातीन किदेंय पयशे दिवचे पडटा चुली कडेन पयशे दवरचे पडटा आनी मागीर ते आपले वचपाक वयता वयता तेन्ना व्हंकलेकारा पळय माटोव आसता ते माटव्याची एक चुडत ओडचें पडटा आनी व्हंकलेन फाटल्यान वळून पळोवचें आसता सदां तितलें करून आमचें लग्नाचें हें सोंपता